ہیلو ہیلو سر آپ سر آپ پراپرٹی ڈیلر بول رہے ہیں لکھنؤ سے سر میں یہیں لکھنؤ میں رہتا ہوں لیکن مجھے ایک آؤٹر پہ ایک مکان چاہیے تھا اچھا سا تو مکان آؤٹر پہ آج کل اویلیبل ہے آپ کے پاس سر مجھے یہ دبگے والے آؤٹر رنگ پہ چاہیے اور مجھے تقریباً ایک ہزار اسکوائر فٹ میں پورا مکان چاہیے تھا یس سر سر سر کیا ریٹ چل رہا ہے ادھر آج کل اچھا سر تو مجھے ایک ہزار چاہیے تو آپ صحیح بتا دیجیے کیا قیمت لگ جائے گی ایک ہزار کی

سر میرے پاس سر میرے پاس بجٹ جو ابھی ہے وہ صرف پچاس ہزار کا ہے تو پچاس ہزار کے اندر کا کوئی مکان مل جائے گا چاہے آٹھ ہی سو اسکوائر فٹ مل جائے سر پھر بھی کتنا کم سے کم بتا دیجیے پچاس ہزار نہیں ایک آ کوئی آٹھ سو یا پھر چھ سو اسکوائر فیٹ میں کوئی مکان ہو تو اچھا ٹھیک ہے پھر اس سے میں بات کرتا ہوں بات ٹھیک ہے